آپ کے علاقے میں کون سی اہم بولیاں یا زبانیں بولی جاتی ہیں کیا لوگ کام یا تعلیم کے مقاصد کے لیے مزید زبانیں سیکھتے ہیں کیا نوجوان اپنی مادری زبان میں بات کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں پہلا پہلے کا جواب ہے یعنی آپ کے علاقے میں کون سی اہم بولیاں یا زبانیں بولی جاتی ہیں ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یعنی دلی بٹلہ ہاؤس اس علاقے میں خصوصاََ اردو بولی جاتی ہے اس کے بعد ہندی بھی ہے اور انگریزی بھی ہے اس کے علاوہ کیونکہ یہاں قریب میں یونیورسٹیز ہیں تو کچھ فارن لینگوجز بھی بولے جاتے ہیں جیسے کہ اسپینش پرچگیز فرینچ جرمن اور اسی طرح ایشین میں جاپنیز کورین اور چائنیز وغیرہ دوسرے دوسرا جو سوال ہے کیا لوگ کام یا تعلیم کے مقاصد کے لیے مزید زبانیں سیکھتے ہیں جی ہاں بہت سارے لوگ سیکھتے ہیں کیونکہ انہیں ترقی کرنا پسند ہے لوگوں کو اور وہ ایک زبان کی پر بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھنا نہیں چاہتے بلکہ مزید زبانیں سیکھ کر دو دوسری دنیا کی چیزیں ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں اور ان کو سیکھ کر اپنا اپنی ترقی کی راہیں ہموار کرنا چاہتے ہیں تیسرا کچھ سوال ہے کہ کیا نوجوان اپنی مادری زبان میں بات کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں جی بالکل چاہے نوجوان دوسری کتنی بھی زبانیں سیکھ لیں لیکن ان کو فخر تو اپنی زبان اور اپنی مادری زبان بولنے ہی میں محسوس ہو ہوتی ہے اور وہ اس پر فخر بھی کرتے ہیں